ट्रेनसँ हम जे छै गरीब रथ जे ट्रेन है ट्रेन छै से ओहिसँ हम एक बेर दरभङ्गा से दिल्ली गेल छी आओर हमरा जे छै से सीट जे छै से स्लीपर कोच सीट मिलल छलै आओर एकर इन्जनके बात रहलै तऽ ई गरीब रथके जे इन्जन छै ओ बहुत ही शक्तिशाली इन्जन होइ छै आओर एहिमे शोरो बहुत कम रहै छै चूँकि एकर जे छै से गरीब रथके ट्रेनके व्यवस्था बहुत बढ़िऑं रहै छै आओर एकर ट्रेनसँ अगर हम जे छै से दिल्ली गेल छी आओर एहिमे जे छै से अगर इन्जनके बारेमे बात कयल जाइ तऽ एकर इन्जन बहुत ही बढ़िऑं रहै छै जेहिसँ समय पर पहुँचा दैत अहाँके आओर ई देखयमे जे छै से अहाँके बहुत नीक ट्रेन छै जे एहि पर अनेक तरहके कलाकारी जेनाकि मिथिला पैन्टिंग बहुत तरहके कार्य कयल गेल छै